जय झूलेलाल असांजे भारत देश में जाम त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि जंहिंमे आहे ॾियारी होली उतराण चेटी चंड ॾियारीअ में स्कूल में छुटी हूंदियूं आहिनि जंहिंमे माण्हू नवा कपिड़ा वठंदा आहिनि मिठाइयूं खाईंदा आहिनि घर में लक्ष्मी माता जी पूजा कंदा आहिनि ॿाहिरि घुमण फिरण वेंदा आहिनि पंहिंजा मिटनि माइटनि सां मिलंदा आहिनि होलीअ में बि हिकु ॿे खे रंग हणंदा अन अऊं हिकु ॿे जे घरु ईंदा वेंदा आहिनि ॿियों उतराण त्योहार आ्हे जंहिंमे माण्हू टेरिसनि ते चढ़ी करे पतंगा उड़ाईंदा आहिनि ॿ ॾींहं पतंग उड़ाईंदा आहिनि तिरनि जा लॾूं खाईंदा आहिनि लाल लोई मल्हाईंदा आहिनि ॿियों असांयो झूलेलाल भॻवान जो चेटी चंड उन त्योहार में त कुझु मज़ो ई जाम ईंदो आहे छोकी सभु सिंधियुनि जो त्योहारु आहे ऐं सभु सिंधी जाम धूम धाम सां हिन त्योहार खे मल्हाईंदा आहिनि ऐं जाम मौज कंदा आहिनि असांजे झूलेलाल जे चेटी चंड त्योहार ते हेॾी मौज मचंदी आहे सभिनि मंदरनि में सब मंदर सजाईंदा आहिनि परसाद थींदा आहिनि भंडारा थींदा आहिनि सतसंग थींदा अनि प्रोग्राम थींदा आहिनि जंहिंमे असांखे जाम मजो ऐं उत्साह ईंदो आहे ऐं ॿी ॻाल्हि त इन्हनि त्योहार खे नंढा वॾा कंहिं बि उमिरि वारा माण्हू जाम सुठे तरीक़े सां मल्हाईंदा आहिनि ऐं जाम आनंद वठंदा आहिनि जय झूलेलाल